आसामाव गोबां धोरोमखान्थि आसार खान्थि बा नेम खान्थिफोर दङ बिनि मादाव बर'आव बर'हा बर'आवबो गोबां दोहोरोम आसारखान्थि नेम खान्थि दं जेरै बर'नि बाथौ धोरोम बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि होनोब्ला बाथौ धोरोमाव गोबां आसारखान्थि आंथि दं फुजा होनाय गार्जा होनाय गार्जा होनाय खेराइ होनाय बेफोरनो बैफोरनो गोलैयो आरो नेमखान्थि गोबां नेम खान्थिफोर बाहायो जोङो बाथौ फुजा होनोबा गिबियाव न'खरनि न'खरनि फुजा होनाय थायो न'खर फोसाबनाय थायो उद्रायनाय बेफोर बेफोर नेम खान्थि दङ फोथारनाय बाथौ धोरोमाव फुजा होयो बिदिनो आरज गाबो आरज गाबो

इसोर आफा बोराय बाथौनि फारसे आरज गाबो बिदिनो आरज गाबनाय मेथाइ खनानै आफा ईसोरखौ आफा बोराय बाथौखौ गोजोन होयो बिदिनो मायनाव बरायनाय बेनिबो आरज मेथाइ दं बारिनि बिशहरिनि मेथाइबो दं बेखौ ख'नो फुजा होनाय समाव सिबियो बर'आव गोबां नेमखान्थिफोर दं जेरै जाय जाय बर' धोरोमाव मोनबा नेम खान्थि थायो बे नेम मोनबा नेम खान्थिनि बादगा दा मावनाङि हाबाफोरखौ मावोबा बे नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै लानांगौ जायो बे नेम खान्थि मोबायानो जादों आगर बाद खौलोबोद बाद पंस्लद बाद दावखि बाद बेफोरखौ मानिनांगौ जायो जाय हिन्दु धोरोम बाथौ दोरोमाव जाय हाबाखौ खामानिखौ मावनो मोना बिखौ मावोबा बे नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनांगौ बिनिखायनो बे नेमखान्थिखौ बाहायनाय जायो